मोब्लिब गोहोजों सोमोन्दो लानायफोरखौ मोजाङै मिन्थिगौ बेफोरबायदिनो मोब्लिब गोहोनि मोब्लिब गोहोनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ जाहाथे जों मोजाङै मोजां थायो बेफोरबायदिनो मोब्लिब गोहोनिफ्राय साबधान जानानै थानांगौ जानला मानला जानला मानला मोब्लिब तारआव जों दांलाबायनो नाङा बेफोरबायदिनो गासैखौबो मोजाङै नायनांगौ बेनिफ्राय मोब्लिब गोहोनिफ्राय जों जेब्लायबो गोजानाव थानांगौ बेफोरबायदिनो